नमस्ते मैम बताइए जी जी कितना चाहिए बताइए कौन कौन से फल निकालें

अच्छा अच्छा अच्छा उस केले किस प्रकार में लेंगी मतलब तीन वेराइटी हैं चालीस रुपये में वी है साठ में भी है अस्सी में भी है कौन कितने किस हिसाब से रख दिए अस्सी में चलिए और पपीता बताया है पपीता कितना कर दें कितने किलो चार किलो पाँच किलो सेब तो पाँच किलो सेब तो होंगे आपके कम से कम बारह सौ रुपये के और अनार अनार कितना कर दें दो किलो अनार एक सौ अस्सी में है अनार इस समय हाँ एक एक सौ अस्सी में चल रहा है तो आप दो किलो करें कि एक ही किलो करें दो किलो चलिए और वा पपीता है इस समय चालीस रुपये किलो तो पाँच किलो बताया पाँच किलो है ठीक है कर देंगे और कुछ तो कैसे मतलब पैसे वगैरह कैसे देंगी आप मतलब ऑनलाइन करेंगी कि तो एं किसी अच्छा अच्छा ठीक है चलिए हम अभी देखते हैं के कोई कष्ट वो आ जाए लड़का आ जाए तो मैं उसको तुलवा के तब आपके फल रखवाते हैं कम नहीं हो पाएगा इस समय मौसम देख रई हो आप डिलीवरी आप माल आ नहीं पा रहा है कैसे हम लोग बेच रहे हैं आज कल सामान पर आप लोग तो बिल्कुल कम करवाने में लग जाते हैं पैसे कम नहीं हो पाएँगे भाई दस पाँच रुपये की बात होए तो हम कम कर दें और फल फल तो वैसे ही आज कल महंगे चल रहे हैं भई दस पाँच रुपये हम कम कर देंगे इससे ज्यादा तो हम नहीं कम कर पाएँगे आप थोड़ा सा ना इस चीज को सोच के भी चलिए न कि इस समय कितने महंगे हैं फल और आप पूजा पाठ की बात है तब हम पूजा पाठ के लिए हम भले ही तो भाई पचास रुपये कम कर देंगे भई इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा न कम और फल आज कल कितने प्रकार के और हम कहते आप आम ले लो न आम भी तो आ रहा इस सीजन में आम ले लो अनार ले लो कीवी ले लो कुछ भी फल ले लो प्रसाद में चढ़ाने के लिए ही तो आपको चाहिए तो इस समय केला ले लो अनार हटा के केला ज्यादा ले लो आप वो तो ए अस्सी रुपये में ई है अस्सी रुपये किलो के हिसाब से अनार हटा के केला ले लो आप केला ज्यादा भी आपको और ज्यादा भी होंगे और बताया तो चालीस में है चालीस में है साठ में है अस्सी में है आप जितने जौन वाले बताओ हम उतने दर्जन एस्ट्रा और कर देंगे तो औ आम ले लो अस्सी वाला कर दें हाँ अस्सी वाला फिर पैक पचहत्तर में कर सकते हैं पाँच रुपये घटा सकते हम इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि और आम ले लो न आम भी तो है इस समय तरबूज भी मिल रहे हैं और मौसम्बी मिल रहा है हर तो है खरबूजा खरबूजा ले लो आप नब्बे में है चलिए कश्टमर बहुत आ गए हैं नमस्ते फिर